जी सर जी हांजी हांजी सर जी जी बोलिए

जी

सर मैं ये बोल रहा था कि अभी तो एम्प्लाॅइज़ ज़्यादा है नहीं हमारे अपने पास सर अभी मैं बोल रहा था कि अभी अभी तो आखिरी महीने में करना है आखिरी साल के महीने में करना है ना तो हाँ जी मैं बोल रहा हूँ कि अपने को वो नए एम्प्लाॅए काे हायर करना चाहिए क्योंकि अभी जो हैं जो हैं अभी उतने ज़्यादा वो नहीं हैं ज़्यादा एक्सपीरियेंस वाले भी नहीं

जी जी जी अच्छा जी जी सर अभी अभी अपन ऐसा कुछ बोलेंगे ना तो वो प्रमोशन प्रमोशन चिल्लाएंगे फिर अपने को थोड़ा प्रमोशन के लिए थोड़ा बताना पड़ेगा तो किस हिसाब से उनको बता दूँ कि जैसे ही गेम लॉन्च होगा उसके बाद प्रमोशन का कुछ होगा कि उसके पहले ही कुछ हो जाएगा

हांजी सर अब मैं समझा दूँगा सर और सर ये सैलरी जिस हिसाब से है उसका यानी बढ़ा के कितना देना है पाँच परसेंट देना दस परसेंट देना है उस हिसाब से उनको बताऊँ तो वो थोड़ा अपने हिसाब से वो देख लें जी जी ठीक है सर मैं बता दूँगा और ये दिसंबर महीने में है ना सर अच्छा जी जी

हांजी हांजी सर वही मैं बोल रहा था कि इनसे कोई गलती ना हो तो एक मीटिंग रख लेते हैं सर अभी एंड के पहले ही पहले जिससे और उनको आप आप अगर आ सकते हैं यहाँ पे तो नहीं नहीं तो फिर ऑनलाइन मीटिंग रख सकते है अपन

सर ऑनलाइन मीटिंग रखना है कि यहीं ऑफिस आना है

जी जी सर ठीक है सर